बाइक जैसे मेरे पास है तो बाइक को बहुत अच्छे से तरह से रखते हैं और वह बाइक को सही समय पर सर्विसिंग कराना पड़ता हूँ बाइक को सही तरह से सुरक्षित रखना पड़ता है हाँ हर एक समय पर बाई बाइक में देखने पड़ता है हवा मोबिल जो होता है और बा बाइक को हर एक समय रखना पड़ता हो बाइक को जैसे हम रखते हैं तो बाइक इतना सुरक्षित होता है ताकि हम कहीं अगर जा रहें है तो और लम्बा सफर जाते हैं बाइक से तो अकेला अगर जा रहे हैं तो अन्यथा अगर बहुत दूर जा रहें है बाइक से तो जा नहीं पा रहे जा नहीं पाते हैं ताकि अकेला बाइक से चलने से थकान महसूस होता है और थकान महसूस होने के बाद बाइक चलाने का मन नहीं करता औ बाइक सुरक्षित रखने के बाद में जैसे होता है समय पर मोबिल सर्विसिंग धुलाना जो होता है कराना पड़ता है बाइक धुलाने के बाद अह औ बाइक से एक बार गलती से देवघर लम्बा रुट चले गए तो औच चले जाने के बाद स जैसे केहुनी हुआ और दर्द बहुत थकान महसूस हुआ थकान महूसस होने के बाद बाइक चलाना लगता था अब नहीं चला पाएँगे इतना हो गया जिसके कारण बाइक नहीं चला पाते औ बाइक चलाने के बाद भी अने तो दो आदमी अगर जाते तो देड़ीया ले मारुत रूट करके बाइक चलाते वक्त चल जाते थे